हा ड्रॉई हा मां ड्रॉइंग क्लास करे और वर्कशॉप में बि भाॻु वरितो आहे ड्रॉइंग क्लास बि कयूं त ख़ूब सारी वर्कशॉप में मां बि पंहिंजो शहर खां बि ॿाहिरि वई आहियां करण उन्ही में ॾाढो मुंहिंजो सुठो अनुभव रहियो आहे कोई उन्ही में मूंखे दिक़त न थी आहे करण में की इन ड्रॉइंग ड्रॉइंग क्लासिस में मां ख़ूब कंदी आहियां मां पंहिंजे शहर में बि ड्रॉइंग क्लासिस ख़ूब वठंदी आहियां वर्कशॉप में वञण जो मूंखे इलाही ॿ टे बार अनुभव मिलियो आहे की मां वञी करे उते सुठे सुठे नमूने सां मतिलबु करे वञण जी कोशिशि कई आहे पंहिंजे शहर खां ॿाहिरि बि मां वई आहियां करे आई आहियां ऐं सुठे सां मतिलबु मां उन्ही में मतिलबु कुझु शयूं अहिड़ी थींदियूं आहिनि की हमेशा सिखण लाइ मिलंदो आहे ऐं मां सिखियो बि आहे कोशिशि कंदी आहियां की मां सुठे सां उन्ही खे मतिलबु करे वञां ड्रॉइंग क्लासिस बि ड्रॉइंग क्लासिस बि सुठे सां मां करे पाई आहियां ऐं क्लासिस में मुंहिंजे काफ़ी ॿार ईंदा आहिनि कराईंदी आहियां जंहिंखे मां ड्रॉइंग क्लास सुठे नमूने उन्हनि खे कराए करे और पाण बि मां वर्कशॉप वर्कशॉप में बि वेंदी आहियां पाण ॿार करण जी कोशिशि में रहंदी आहियां ऐं मिस थी वेंदो आहे